ना हांव तशें विडियो बी घालना नाचचे पण जे लोक घालता तें पळोवन खूब आनंद जाता तें पळोवन बरें दिसता आनी तेमी खुशयेन नाचतात आपलो टॅलंट दाखयतात तें पळोवन बरें दिसता